ہاں جی فش مارکیٹ سے بول رہا ہوں جی جی جی عبد الواحد عبد الواحد ففش مارکیٹ جی جی جی صحیح سنا آپ نے بتائیے جناب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی

عبد الواحد کے یہاں کی مچھلی آپ پوری مارکیٹ میں کسی سے بھی پتہ کر لینا آپ کو فریش مال ملے گا بالکل ایک دم نہیں نہیں ہم ہم ایسا گراہک کو دھوکا دینے والے کام نہیں کرتے ہم بالکل ہمارا کام جو ہے بالکل صاف ستھرا کام ہے ایک دم آپ کو ہمیشہ فریش مال ملے گا یہاں پر

ایک کلو مچھلی یہ سر ایک کلو مچھلی کے لیے تو پھر آپ کو تو ہماری دکان پر ہی آنا پڑے گا اب میں میں آپ کو ایڈریس واٹس ایپ کر دیتا ہوں آپ دکان پر آ جائیے چلیے بہت بہتر ہے میں کرا دوں گا ٹھیک ہے

اچھا ٹھیک ہے سر میں ہاں بتائیے ہوں اے ٹی ایم نمبر میں واٹسپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیجیے میں اس پہ پھر کرا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے بہت بہتر